हॅलो लक्ष्मी तूं यें फेस्ता फेस्ता एपार घेवन बसलां कितें तें आं सांग कितें घेन बसल्यान आं राव गो सुकें हारें तें सारकें हाण्णी मगो बरी हात मुगो सारकें मीठ बी चड ना मुगो आनी आनी राव गो दुसरी तुजे वांगडा आसात हें गो आतां कितली रेट दवरली गो आसा हांव मागे जायत जाय गो तें म्हाका म्हाक माश्शें सवाय धरपा ना आं मागीर आनी मिरसांगे किलो केसो धर मिरसांगे किलो केस गो वन सॅवँटी बर आसा म्हणटा तूं मागीर आम आनी बर तर आं आंव मुगो आनी एक पंद्र मिण्टान मुगो ए थिंगां दुसरी भुरग्यां मगो किदें घेता आनी फुड्यान वता तेदो म्हणल्यार तुगे दुसरे हें कर मिन्स दुसरे कोणाक वीक कित्या आतां दुसऱ्या फुड्यान दुसऱ्या कोणाकू दी तुगेलें हांव येता धा पंद्र मिण्ट लागल्यो दुसरें हां हां लोव पावलें हांव रोकडेंच यें चय पावलें वाटेरूं आसा मागीर बरें जाता मुगो तुक गिरायकू मागीर कितें यें किदें सांग दरपा न्हय गो फेस्ता दिसाकू किदें दवरपाचें सांबाळून मागीर केंपे येत्लें ओ केंपी केंप्या सावनू कोल्ल गो हांव तुका हांव आनी सांग तुका गो हांगां येत्लें हांगां घेतलें केंप्यां आंय मागीर बरें तर हांवूय मेळट्लें मागे मुगो थोडीशीं यें आसा घरे बिरे इकपाचे पणस बिण खूब आंबे बिंबे आस गो तेन्न न्हय दोगांय एकू मे एकू कडेन राव आं मा आमी आमची इक्रेक दिया आं बरें तर